بچپن کی یادیں بچپن تو ہماری زندگی کے سب سے خوبصورت پلوں میں سے ایک ہوتا ہے جسے ہر کوئی دوبارہ جینا چاہتا ہے یہ ایسی یادیں ہوتی ہیں جو جن کو یاد کر کے چہرے پر مسکان آ جاتی ہے چاہے جس عمر میں بھی انسان پہنچ جائے مگر وہ بچپن جو ہوتا ہے نہ وہ بچپن ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ جو شراتیں ہوتی تھیں بچپن میں فکر کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی تھی کہ کچھ پتہ ہی نہیں کی کام صحیح ہو رہا ہے کام خراب ہو رہا ہے کام بگڑ رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے کچھ وہ پتہ نہیں تھا کیونکہ بچپن اسی کا نام ہے کہ شرارتیں کہ پورا دن اسکول میں سے آ کے پورا دن کرکٹ کھیلنا کبھی کہیں نکل جانا کبھی کہیں پارک میں چلے جانا کبھی دوستوں کے ساتھ ٹی بی دیکھنا بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو بچپن بچپن ایک مطلب ایک خاص ہے جس میں کوئی شکایت نہیں جس میں کوئی جھگڑا نہیں جس میں کوئی لڑائی نہیں بس بچپن ہے کہ جہاں معصومیت ہے سب کچھ ہے معصومیت ہے اور نزاکت بھی ہے اور چھیڑ چھاڑ بھی ہے تو بچپن کیا کہہ سکتے ہیں کہ بچپن یہی ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ چیز اچھی لگ جائے تو ہم بس اس کے لیے بچپن چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہم لڑ چیخنے لگتے ہیں رونے لگتے ہیں تو اسی کا نام بچپن ہے کہ جو ہمارے پیرینٹس ہوتے ہیں وہ پورا بھی کرتے ہیں اس کو کئی بار ضد بھی کر دیتے ہیں لیکن بچپن کی بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں بہت عمر تک یاد رہتی ہیں اور جب بھی ہم اس کو یاد رکھتے ہیں تو ایک خوشی ہوتی ہے ایک چہرے پہ اسمائل اور یہی ہوتا ہے کہ کاش کسی طرح سے بچپن ایک بار پھر سے واپس آ جائے کہ چھوٹے پن میں کچھ ہو جائے لڑائیاں ہوتی ہیں آپس میں بہن بھائیوں میں تو یہی رہتا ہے کہ بچپن بہت ایک خاص کچھ ہوتا ہے